चोॾहं फेबररी उणिवीह सौ अठासी वीह मार्च उणिवीह सौ अठवंजाहु चोथी फेबररी उणिवीह सौ नवे एकवीह मइ उणिवीह सौ चोयानवे चोवीह फेबररी उणिवीह सौ चौहठि